रेनोवेट कराना है आपको अपना ऑफिस जी मैम मैम अभी तो क्या है मैं ख़ाली नहीं हूँ तो अभी आपके ऑफिस का मरम्मत में अभी नहीं कर सकता हूँ आपके ऑफिस की जो मरम्मत होगी वो दो से तीन दिन बाद होगा क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारे कस्टमर मेरे पास है तो जिनको मैंने समय अपना दे चुका हूँ तो पहले मैं उनका काम करूँगा उसके बाद में आपका काम कर पाऊँगा मैडम में बोल तो रहा हूँ करूँगा बट पहले आपके पहले भी मेरे पास बहुत सारे आर्डर हैं तो पहले में वो पूरा कंपलीट करूँगा उसके बाद आपके ऑर्डर को कर पाऊँगा ठीक है मैम में आपका काम कर दूँगा मगर इससे पहले आप मेरे को ये बताइए कि आपके ऑफिस में क्या क्या काम करना हैं जी जी

ठीक है तो मैम जो पंखे हैं वो सारे नए लगवाने हैं या फिर पुराने पंखे हैं उसको ठीक करना है तो मैम कितने में लगवाने हैं हाँ जी ठीक कराना है उसको ठीक है मैम क्या है कि जो हम अभी पंखे बेचते है ना मैम वो तीन कंपनी क के पंखे बेचते हैं ऊषा है बजाज है है इन तीनों में से हम आपको किस कंपनी का पंखा लगवाना है ऊषा का ठीक है मैम बजाज का पंखा ठीक है मैम बजाज का पंखा लग जाएगा आपको इस में क्या है मैम ये जो फैन है इस में आपको दो साल की गारंटी मिलेगी उस फैन में जी मैम दो साल की गारंटी मिलेगी तो मैम जैसे पंखा हाँ ख़राब हो जाएगा तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं आ के देंगे गारंटी पर यस आपको उसको सुधार के भी देंगे जी मैम और मैम मैं पहले चलूँगा कल मैं आऊँगा आपके ऑफिस से देखता हूँ कि कितना काम है क्या क्या करना है उसके बाद मैं आपको बता पाऊँगा कि हम कब ख़ाली है और आपका काम कब कर पाएंगे ठीक है मैम मैं कल आता हूँ आपके ऑफिस में देख लेता हूँ कि कितना काम है क्या करना है उस हिसाब से मैं आपको रेट भी बता दूँगा कि कितना आपका पैसा लगेगा और समय भी बता दूँगा कि कब काम करना है ठीक है ठीक है मैडम कल मैं आता हूँ तो देखता हूँ आपके ऑफिस का काम